हेलो ओला से बात कर रहे हैं मैंने एक टैक्सी बुक करी है अपने घर से एयरपोर्ट के लिए अठ्ठाईस नवम्बर के दिन मैंने यह टैक्सी बुक करी है मुझे अपने घर से ठाटेपुर से मुझे एयरपोर्ट जाना है इसमें क्या चार्ज रहेगा आपका चार सौ रुपये ठीक है जी मेरे संग चार सवारियाँ रहेंगी और कृपया आप एक घंटा पहले आएं क्योंकि मुझे चार बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है तो कृपया आप तीन बजे मेरे घर आएं ताकि मैं समय पर अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच सकूँ ठीक है चार लोग आएंगें और अठ्ठाईस नवम्बर मेरी गाड़ी बुक है आप आ जाएँ टाइम पर जी धन्यवाद